पंज जनबरी दो ज्हार बीह् तेरां नवंबर दो ज्हार बीह् चौदां फरबरी दो ज्हार इक्की पंदरां जुलाई दो ज्हार बाई ठारां जुलाई दो ज्हार त्रेई पंजी जुलाई दो ज्हार त्रेई होई गेइयां पंज